जैसा कि मैं आपको अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में कुछ बाते शेयर करना चाहती हूँ इसमें मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं दोपहर के खाने में हल्का खाना पसंद करती हूँ जिसमें जैसे खिचड़ी हो गया पुलाव हो गया और और भी कुछ हल्की चीज़ें मैं घर से बने वाली चीज़ों को खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और रही बात रात के खाने के लिए तो रात के खाने के लिए जैसे हम अपनी दिनचर्या में दाल चावल खाना खिचड़ी खाना पुलावा खाना बिल्कुल दोपहर के खाने से मैच होता है हुए खाना ही खाना पसंद करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा हेवी खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाते हम लोग और रात के खाने में दाल चावल के साथ में चटनी और इस्पाइसी चटनी भी खाना पसंद करते हैं और साथ में रोटी सब्ज़ी यह भी खाना पसंद करते हैं यही हमारे दिनचर्या होती है और सुबह का खाना हम सुबह तो हम नाश्ता खाते हैं हल्का सा उसके बाद में खाना खा लेते हैं और फिर दोपहर के खाने में हम ऐसी ही हल्की फुलकी चीज़े खाते हैं और रात के खाने में भी हम ज़्यादा हल्का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे कि हमारा खाना हमें जल्दी से डिजेस्ट हो जाए और हमें गैसट्रिक प्रॉबलम ना हो और यही हमारे पाचन को बेहतर बनाते हैं